क्या क्या चीज बनाने के लकड़ी चाहिये चौकी बनाने की आम की लकड़ी चाहिये सीसो की लकड़ी चाहिये कि महुए की लकड़ी चाहिये सीसोदिया है सीसोदिया है पाँच सौ रुपया फुट है

आम के लकड़ी जो है चार सौ रुपया फुट है महुए की लकड़ी भी है तीन सौ रुपया है

महुआ महुए की भी तीन सौ रुपया फुट हाँ जो भी लकड़ी जो भी लकड़ी चाहिये वो सब मिल जायेगी फुट पर चाहिये फुट पर मिल जायेगी बेज बनाने के लिये जो किरीम फरटी वो भी मिल जाएगी आपको कितनी लम्बी कितनी चौड़ी चहिये कितना चेन वो भी मिल जायेगी सांगवान की लकड़ी सोलह सौ रुपये फुट रेट कम कर देंगे उसमें से आप जब लेंगे ज्यादे माल लेंगे तो रेट कम कर देंगे सांगवान सांगवान आपको कल देंगे बारह सौ रुपया फुट हाँ बाउरची लकड़ी है बबलू कि लकड़ी है फलसी बाईस सब आई के जैसे चाहें वैसे मिलेगा एक फुट को एवी मिलेगी जितना चौड़ी चाहिये उतना पट्टी मिलेगी उतना कम मिलेगा

नही लकड़ी लड़की सूखी देंगे गीली नहीं देंगे लकड़ी जो भी होगी सूखी देंगे हाँ पाकुस पाकुस पकी हुई पकी हुई देंगे जितनी भी लकड़ी है सूखी पकी देंगे वर्जिनल देंगे न सड़ी हुई देंगे हाँ भाई पैसा अच्छी लगेगा बकाया देंगे लेकिन आप बता देंगे कि हम इतने दिन में पेमेंट कर देंगे ज्यादे दिन के लिये बकाया नहीं देंगे लकड़ी है लकड़ी हमारे यहाँ तैयार है नमस्कार